ग्वालियर में सशक्तिकरण मतलब महिला की यह हालत हो गई है की अकेली जाना दुर्लभ हो गया है अभी एक समय कुछ समय पहले की बात है की एक पेट्रोल पंप पे एक लड़की ये ना उसको दो लड़कों ने आके जबरदस्ती से उठा लिया और ले गए किडनैप कर लिया ग्वालियर में औरत या लड़की को सुरक्षा देने के लिए पुलिस नहीं है और देख रेख के लिए पुलिस नहीं है ऐसी सरकार को किस किस काम की सरकार है इसके लिए कोई ऐसी सरकारी योजना बनाई जाए जहाँ पे किसी लड़की को अपहरण या किडनैप किया जाए तुरंत ही वहाँ पर पुलिस उपलब्ध कराई जाए जिससे कि कोई भी व्यक्ति उस नंबर पर डायल करें तुरंत लोकेशन सेंड करें तो पुलिस तुरंत भेजी जाए